मुझे मेरे शहर में बहुत सारी चीज़ें पसंद है जैसे कि मैं भोपाल शहर में रहती हूँ तो भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है जो की बहुत सही बात है भोपाल में बड़ा तालाब है जहाँ पर वी आई पी रोड हैं राजा भोज की मूर्ति है बड़े तालाब हैं बहुत सुंदर सुंदर बत्तख हुआ करती है और बहुत सारी नाव हुआ करती हैं जिनसे हम बोटिंग कर सकते हैं और भोपाल में छोटा तालाब भी है जिसमें सुसाइड पॉइंट है एक जगह का नाम और छोटा तालाब भी काफ़ी सुंदर जगह हैं और कई सारे जैसे कि तरावली मंदिर और शिव मंदिर काली मंदिर बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ मोती मस्जिद है बहुत अन्य अन्य प्रकार के इतिहासकारी जगह है जो की बहुत खूबसूरत है जहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध है तो मुझे इन सभी जगहों पर जाना घूमना बहुत पसंद है और मैं अपने परिवार के साथ हर महीने कहीं न कहीं इनमें से एक जगह ज़रूर जाती हूँ